گیا ضلع میں صحت کی دیکھ بھال کے اہم ارادوں میں سرکاری اور نجی ہاسپٹل شامل ہیں ان میں اے این ایم ایم سی ایچ اور کئی نجی ملٹی اسپیشلسٹ ہاسپیٹل شامل ہیں پرائمری ہیلتھ سینٹرج اور نجی کلینک بھی تاباں مشاورت دیتے ہیں پورے ضلعے میں فارمسیاں دستیاب ہیں کومیونٹی ہیلتھ سینٹرج دیہاتی علاقوں میں خدمت فراہم کرتے ہیں سرکاری سہولیات سستی ہیں لیکن زیادہ رس ہو سکتا ہے نجی سہولیات مہنگی ہے لیکن بہتر خدمات دے سکتی ہے ادویات کیف قیمتی عام طور پر مقرر ہوتی ہے حال ہی میں دیہاتی علاقوں میں سستی صحت کی دیکھ بھال کے لیے ایک نئی پہل شروع کی گئی ہے گروپ کوڈ وبائی مرض کے دوران اے این ایم ایم سی ایچ کوڈ مریضوں کے لیے وقف کیا گیا تھا ضلع انتظامیہ نے ہیلپ لائن شروع کیے اور کوارنٹینا مراکز قائم کیے بستروں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا اور طبی عملے کو تربیت دی گئی بیرونی عطیات نے بھی مدد کی ہاسپیٹلوں نے مشکل وقف وقت میں اہم کردار ادا کیا